भारतमे पिछला किछु दशकमे कोन कोन नव नव नौकरी आयल नव नव नौकरीके तऽ बात नहि कहि सकैत छी लेकिन अपन सबके युवा सब जे छथिन हिनका सबके नव नव शौक चढ़ल छनि यूट्यूब पर टिक टोक पर लाइकी पर इंस्टाग्राम परमे वीडियो बनबैत छथिन वीडियो बनबऽके बाद ओहो सब चाहैत छथिन जे हमर सबके खूब फैलाव हुए तकरा बाद ओहिसँ ओसब पाय कमेथिन लाइक सब्सक्राइब जे लोक सब करैत छै ताहि से ओहिसँ ओसब कमाय चाहेैत छथिन